आं बाय कशें आसा तूं आं यो मुगो बाय पळय सुंगटां आसा मागीर बाणशिरीं आसात बांगडे हाडल्या आनीक करबट हय हय हय सकाळचींच ती सक्काळीं हाडल्या फांतोडेचेर बरी मोट्टीं आसा पूण बरीं आसा गो तीं बाय पळय तरी सारकें होतो व्हडलो वाटो दिसता पळय तो पाचशें रूपया वांटो आता पळय मुगो कितले आसा ते वाट्याक ती मोटीं सुंगटां मुगो बाय परवडोंक नाका बरें बरें घालता घे आनीक कितें जाय दोन वाटे सुंगटांचे हां सॅपरेट सॅपरेट घालूं कांय एकूच कडेन घालतां घालतां इस्वण धाकटो आसा मोडसो आसा दीवं मोडसो आसा तो तुका किलांनी पडटलो बाय हजार रुपया किलो बरें बरें घे बाय हां बरें बरें करून बाय हां येता येता